मां ड्राइंग करणु बचपन सां शुरू कयो जीअं पाण स्कूल वेंदा आहियूं सभिनि खां पहिरीं पाण खे लाइन ठाहिणु सेखारंदा आहिनि त लाइन ठाहिण खां वठी गोलो वरी आयत हीअं करे मां नर्सरी खां मतिलबु बचपन खां ई ड्राइंग ठाहिणु शुरू कयो मूंखे ड्राइंग ठाहिण में ॾाढी रुची हुई छो कि मूंखे ड्राइंग ठाहिण में ॾाढी ख़ुशी मिलंदी हुई इहो इहो अहिसासु आहे जो बयान नथो करे सघिजे ड्राइंग ठाहिण में हेॾी ख़ुशी मिलंदी आहे कि जीअं कि कोई पहाड़ पौधा या कोई बि आकृति जो पंहिंजे मन में हलंदी हुजे हुनखे हिक पेपर ते लाहे ऐं साम्हूं ॾिसण जो अहिसास ई कुझु ॿियो हूंदो आहे ही अहिसासु हिक कलाकार जो ड्राइंग कंदो हुजे हू ही ॼाणे थो सघे दुनिया जो सभिनि खां पहिरीं पहिरों कलाकार जो मूंखे मन पसंदि आहे जो कला में सभिनि खां ड्राइंग में सभिन खां पहिरों कलाकार आहे राजा रवि वर्मा हू मुंहिंजो पसंदीदा कलाकार आहे ऐं सभिनि खां पहिरों जो दुनिया जो फ़ेमस कलाकार आहे उहो लिओन विन विच्ची आहे लिओन विच्ची हाणे हू दुनिया जो पहिरों कलाकार आहे मूंखे ड्राइंग ठाहिण में ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे छो कि हू रंग बिरंगी हिकु रंगीन दुनिया लॻंदी आहे हीअं लॻंदो आहे कि सभेई रंग मिलाए करे हुनखे हिक क़ाॻर ते छॾे छॾियो हुजे हू रंगीन दुनिया लॻंदी आहे हसीन दुनिया लॻंदी आहे हुनखे मन हुनखे पाण बयान नथा करे सघूं कि हेॾी ख़ुशी मिलंदी आहे ॿ ॿार स्कूल टाइम खां ई ड्राइंग करणु शुरू कंदा आहिनि और सभिनि ॿारनि जो मूंखे लॻे थो सभिनि ॿारनि जो सभिनि खां पसंदीदा विषय मतिलबु सभिनि खां सुठो विषय जो हुननि जे मन में भाईंदो हुजे जो हुनजे मन खे ख़ुशी ॾींदो हुजे हू विषय ड्राइंग हूंदो आहे हू विषय चित्रकला हूंदो आहे चित्रकला ॾाढो सुठो सब्जेक्ट हूंदो आहे ॾाढो सुठो विषय हूंदो आहे इन लाइ ही सरकार बि इन लाइ सरकार बि ॿारनि जो थोरो मन सुठो करण लाइ ॿारनि खे थोरो हेन कलरनि जो रंगीन दुनिया जो ज्ञान ॾियण लाइ मन ड्राइंग विषय सबजेक्ट ठाहीं ड्राइंग विषय ठाहीं ऐं ड्राइंग खे अॻियां अॻियां हली करे कला जो नालो ॾियो वियो ही हिक कला आहे कला सुठी हूंदी आहे पंहिंजे चेटीचंड में बि ॿारनि जे चित्रकला प्रतियोगिता रखी वेंदी आहे हुन में बि ॿार ॾाढो पहिरों ॿियो इनाम हासिलु कंदा आहिनि उहो इन हिन लाइ हासिलु कंदा आहिनि कि हुननि खे बचपन सां ई उहा शिक्षा ॾिनी वेंदी आहे कि ही ड्राइंग आहे ही पाण खे ईअं ईअं ठाहिणो आहे ऐं कहिड़ा कहिड़ा ॿार ड्राइंग में ॾाढा होशियारु हूंदा आहिनि त हू वॾा थी करे हिकु कलाकार ठही वेंदा आहिनि चित्रकार ठही वेंदा आहिनि ड्राइंग जी शुरूआति कीअं थी हुई सभिनि खां पहिरीं जॾहिं पंहिंजी बो भाषा ॿोली उन जो अविष्कार बि न थियो हो हुनखां पहिरीं ही इन ड्राइंग जो अविष्कार थी वियो उहो टीह साल पह पहिरीं हिनजो अविष्कार थियो हो सभिनि खां पहिरीं राजा रवि वर्मा ड्राइंग ठाहियो हो हिन ड्राइंग मतिलबु बि ड्राइंग पहिरीं कीअं मिली हुई हिकु हिकु हिक पहाड़ ते हिक शंख मतिलबु पत्थर ते हिकु कलाकारु मतिलबु पत्थर जो टुकड़ो ईअं कलाकारी जे रुप में मिलियो हो त हुनखे ॾिसी करे हुननि मतिलबु राजा रवि वर्मा ड्राइंग ठाही सभिनि खां पहिरीं ड्राइंग हुननि ई ठाही हुई ड्राइंग हिकु ॾाढो सुठो सब्जेक्ट आहे हा मतिलबु ॾाढो सुठो अन विषय आहे जंहिं जंहिं लाइ कुझु चई नथा सघूं ही रंग बिरंगी दुनिया हूंदी आहे हिकु ॾाढो सुठो अहिसासु मिलंदो आहे ॾाढो ख़ुशी मिलंदी आहे ॾाढो मन खे सुक़ुन मिलंदो आहे ड्राइंग ठाहे करे